हेलो जी सर क्या मेरी बात जीवन रेस्टोरेंट में हो रही है जी सर सर मुझे आपके रेस्टोरेंट से खाना आर्डर करना था सर सर व मुझे पता नहीं था कि आपका रेस्टोरेंट खुला है या नहीं या खाना आर्डर मतलब घर पहुँच सेवा देता है या नहीं तो सर बस यही पूछने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया था जी सर सर घर में पहुँच सेवा है आपके रेस्टोरेंट में जी सर सर मुझे विशेष प्रकार का खाना चाहिए था मेरे जन्मदिन के लिए जी सर सर आप इसमें आपके रेस्टोरेंट में सर जितनी भी मतलब मीठे में जितने भी आइटम मिलते हैं वो सभी भिजवा दीजिए और एक केक भिजवा दीजिए सर जी सर सर आपके हॉटल या रेस्टोरेंट का सर कोई एप्प है क्या जिसके माध्यम से मैं खाना आर्डर कर सकती हूँ जी सर सर आप उस एप्लीकेशन का लिंक मुझे दे दीजिए सर ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जी सर जी धन्यवाद सर